हम्मे सब गाँव घरमे उपजाबै छी खेतीबाड़ी करै छी जेना भऽ गेल मकइ भऽ गेल गहूॅंम भऽ गेल बोकला राजमा भऽ गेल जनलियै ई सीजनमे जनवरी कहै छियै जनवरी बीत गेल ई सीजन मकइ तकइ रोपाइ हइ बारिस मौसममे फयदा करैया अभी मकइये गहूॅंम जनलियै किसानके जान बचैया आ ई सीजन भऽ गेल तेना भऽ गेल गन्ना आब कटय लागल हन ई सीजन भऽ गेल बोकला भऽ गेल मकइ भऽ गेल गहूॅंम भऽ गेल एना दालि तालि बहुत मोसरी तोसरी बहुत भऽ गेल गन्ना भऽ गेल ताहिके बाद आब आमके मज्जर आयल हन ओहो आब फड़त थोड़े दिनमे आ तहिना कातिक से पहिले तऽ धानमे बारिस मौसम खराब रहल ओहिमे मौसम बारिस परऽ लागल तऽ धान नहि भेल अहाँके सबके चाहे दहा गेल आ एहि सबमे बारिसो पड़त अहाँके गहूॅंम मकइमे तऽ अहाँके दहाएत नहि अभी काटय घरिया पड़लै नुकसान छै अभी ता तक लए लागल छी अभी तक लए ओ रहय देने ता तकमे अहाँके नोकसान नहि करत कतनो गहूॅंममे पानि पड़तै आ मकइमे खराब नहि हो सकलै जनलियै बारिस पड़ैक चाही ई सीजनमे बहुत बढ़िऑं छै बारिस होइक चाही कभी काल एहने सब दिना हेतै तऽ मकइ गहूॅंम सब चीज फसल हेबे नहि करत जनलियै हमरा सबके ई इएह गहूॅंम मकइमे फयदा करैया अभी बारिस परि जाय तऽ जनलियै मकइ गहूॅंम एहि सबमे ई सीजनमे भऽ गेल अहाँके मकइ भऽ गेल राजमा भऽ गेल बोकला भऽ गेल ओहिके बाद आलू भऽ गेल आरो बुझियौ जनेर तनेर बाग करबे करै हइ आदमी सब ई सब जनलियै आ ठण्ढा आ गरमीमे इसब कैटि जायत आब दू महिनाके अन्दर अन्दरमे मकइ सब ओहिके बाद धानके रोपनी होयत धानमे चाही पानि आ पानि बारिस पड़लै तऽ बहुत बढ़िऑं हइ धान रोपा गेल कटयके घरिया वएह बारिस परि गेलै बहुत दिक्कत धानमे एगो बुझियौ फसल नहि एतै घरमे बर्बाद भऽ जाइ हइ किसान की कटतै हम्मे सब इएह सब कहब आओर की कहू भगवानके लायल देल हइ बारिस सब टाइम टेबुल पर आबु ओहएमे बहुत बढ़िऑं हम कहय लए चाहै छी मकइ भऽ गेल राजमा भऽ गेल बोकला भऽ गेल गन्ना भऽ गेल इसब भेल उपजा होइक चाही बढ़िऑं जनलियै इएह सब कहब एहिबेर धानके सीजनमे बारिस जादा आयल तऽ धानके नोकसान केलक देखियौ सब दिन ने नोकसान करै हइ बारिस हेतै तऽ मकइके राजमाके लेल गहूॅंम तकले सब नोकसान करतै सबदिना बारिस नहि आबै उएहमे बढ़िऑं छै मकइमे अल्लू खुनलाके बाद आबै हइ एक दू महिनाके बाद रोपलियै एक महिनाके बाद बारिस पड़लै कोनो दिक्कत नहि हइ महिनामे एक बेर बारिस पड़ैक चाही जनलियै हम्मे सब इएह कहब एतेक फसल ई सीजनमे होइया मकइ भऽ गेल राजमा भऽ गेल बोकला भऽ गेल जनेर भऽ गेल अल्लू भऽ गेल इसब बैगन भऽ गेल कोबी भऽ गेल इसब होइ छै ई ई सीजन एहिसे अगला सीजन एतय ओहि धाने रोपायब धानके सीजनमे धाने होयत अओरो किछो नहि एगो जनेर रोपय लेल चाहबै तऽ सब चीज हेतै उएह नहि दुबारा एहिबेर एहिमे होयत आ ई सीजन मकइ तकइ तत्ते चीज रोपियौ फसलमे सब किछु होयत मकइ से राजमा बोकला गहूॅंम अगड़म बगड़म बहुत चीज भऽ जायत जनलियै एहि सबमे कम्मी नहि धान पीएम धान नहि हएत रोपयलए चाहबय तऽ सबकिछ बहुत सारा चीज हएत बहुत धन्यबाद